हमरा दुगो बच्चाके एक सयाना एक बच्चाके बाल कटवाना है लेकर आ गए हैं बच्चाके पहिने बाल कटवाना है बाल कटा जेतै एगो सयान हइ तऽ दाढ़ी बनबाबयके हइ दाढ़ी बनबै एगो सयान लड़का हइ ओकर दाढ़ी बनबाबयके हइ केतना पैसा लगैत छै दाढ़ी बालके हँ बच दाढ़ी सेविँग कराबयके हइ तऽ ओ कोनसा कोनसा क्रीम लगबैत छियै

करोना काल करोना कालमे ओँह

ओ तऽ ठीक हइ आबैत छी दाढ़ी केश कटवाबयके हइ बच्चाके सेहो बाल बनाबयके हइ

एगो छोट बच्चा हइ एगो सयान बच्चा हइ सयान हइ लड़का हइ बाल कटवाबयके बच्चाके केश कटवाबयके

आ गेली पाँच मिनटमे आ दस मिनटमे आ गेली हम ठीक हए ठीक हए आ रहल छी ठीक हए